पिछले किश सालें शा पैह्लै पैह्लै इत्थै साढ़े उधमपुर च किश बी चीज नीं ही किश बी फैस्लिटी नेईं ही इत्थै ना काॅलेज इ'यां स्कूल मतलब हर इक चीज हुन जि'यां पढ़ने गी इत्थै जेह्ड़े किश पैह्लें दे लोक पढ़ियै हुन उन्नै गी इत्थां काॅलेज जि'यां ओह् उनें जम्मू जाइयै पढ़ना पौंदा जम्मू जां कुदै होर जगह् हुन उत्थै साढ़ै उधमपुर च बड़ियां सारियां चीजां बनी दियां हुन असेंगी बाह्र जाने दी जरूरत नेईं ऐ साढ़ा सारा किश इत्थै होई जंदा

बाकी साढ़ी उधमपुर च हर इक चीजै दा सुख ऐ हुन असें गी सारा किश मिली जंदा ऐ इत्थै ओह् जेह्ड़े पैह्ले दे बजार हे उनें बड़ा इत्थै दुख कट्टे दा पर उनें लोकें दा जेह्की औने आह्ली पिढ़ियां आस्तै इन्ना सुख बनाया दा असें गी उधमपुर ड़िस्ट्रिक्ट च हर इक फैस्लिटी हर इक चीज बनी दी ऐ ते असें गी इत्थैं कोई प्राॅबलम बी नेईं ऐ ते बाकी जि'यां पैह्ले पैह्ले लौक पढाइयां इत्थै किन्नी ज्यादा मुश्किल होई दियां न ते साढ़े आस्तै हर इक सुख बनी दा ते असें गी ते कोई टैंशन ऐ गै नेईं बाकी सब किश ठीक ऐ ओह् पुराने साल होंदे हे जदूं इन्ना मुश्किल लोक पढ़ी नीं सकदे उनें पढने आस्तै बाह्र जाना पौंदा पर हुन साढ़े आस्तै सुख होईआ अस इत्थै गै पढ़ी सकने आं अस बाह्र जाने दी जरूरत नेईं इत्थै सब कुछ ठीक चला दा ते बाकी इत्थै कोई परेशानी नीं ऐ सब किश ठीक ऐ ओह् बड़े बड़े ज्यादा ते बड़े ज्यादा ओह् तेज आदमी हे जि'नें साढ़े आस्तै इन्ना किश बनाए दा ऐ हुन साढ़े आस्तै सब किश बने दा ऐ इत्थै ते हुनै पुराने लोकें बेचारें साढ़ेआस्तै इत्थै हर किश बने दा असें गी बाह्र जाने ही जरूरत नेईं ऐ